हमारे क्षेत्र में कोविड महामारी बहुत तेज़ी से फैली थी मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए उनको गर्म पानी पिलाया था और बाहर नहीं जाने दिया था और अपने यहाँ पे उनको अपने घरवालों को साफ़ सुथरा रखा था और मुँह पर मास्क भी लगावाया था और उनके टीटमेंट के लिए मैं दवाइयाँ भी लाता था दवाइयाँ देता था थोड़ी सी और उनके वहाँ पे हम टीका ने करण भी करवाया था और टीकाकरण लगवाने के साथ साथ मैंने उनका बहुत ध्यान रखा था एक दूसरे को को खाँसी ज़ुकाम होने के बाद मैंने उनको टीटमेंट दिलवाया था इसलिए मैंने अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की थी